ओंकारेश्वर में जैसे ही एंटर किया बहुत भीड़ थी ओंकारेश्वर में दो मंदिर हैं वहाँ पर माँ नर्मदा है मंदिरों में दर्शन किए फिर पर्वत परिक्रमा की नौका विहार किया मंदिरों में दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी लाइन में लगना पड़ा लाइन में लग कर हमारा नंबर आया फिर भगवान के दर्शन किए नाव से हम नर्मदा में घूमें परिक्रमाएँ की